आतांच्या काळांत स्कुलांनी टिचरी बऱ्यो शिकयता पूण तीं घराकडेन कश्यो आवय बापाय कडे वागपाक जाय हे तेंकां समजोवन सांगिनात झगडपाक जायना कशी घरान निवळसाण दवरपाक जाय आपलें काम आपणें करपाक जाय जावं घरान निवळ निवळ करून घर निवळ दवरपाक जाय देवाचें देवाची प्रार्थना करपाक जाय जावं घरान जाणटी आजो आजी आसत जाल्यार तेंचे तेंकां किदें सांगलें जाल्यार तेंचें आयकपाक जाय ही आतांची भुरगीं कांयच करिनात अशें बरें तरेन टिचरींनी सदांच आपल्या भुरग्यांक आपले क्लासीनी सांगपाक जाय